पेट्रलनि बेसेन बारायनायाहाय बाइकिं खालामनाया आंखौल' नङा गोबां सुबंफोरखौनो गोहोम खोलैबाय बिनिखायनो आं सानो थाबैनो पेट्रलनि बेसेनाहाय खमायथों अब्ला बयबो गोजान गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन खामग्रा मुवा बाहायनायाथ' आबहावानि थाखाय गोबां गाज्रि गोहोम खोलैखायो खामग्रा मुवाहाय बाइक कार बास बेफोरावल' नङा गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरासो आबहावाखौ बांसिन गाज्रि खालामो गिदिर गिदिर खारखानाफोराव थाद'आजासे गोबां रोखोमनि खामग्रा मुवाफोर बाहायनाय जायो बैफोर खामग्रा मुवाहायनो आबहावानि गासैबो बारमन्डलखौ गाज्रि खालामजोबबाय बेनिखायनो साननि गोथां सोमखोर निला गाबखौ खोबथेग्रा बै जालामायाबो लासै लासैनो खमायलांनो हमबाय बेनिखायनो जोंनि बुहुमावहाय गोबां गरम बोथोरनि समाव गोबां गरम जाग्रा जाबाय बेनिखायनो आं सानो खामग्रा मुवाखौ बाहायनायानि थि ज'खा एबा रोखाथि थानांगौ